बिहारमे कहल जाइ तऽ सभ धर्म रहै छै आओर सभ एकसाथ मिलजुलिके काम करै छै एक साथ मिलजुलिके पढ़ै छै आओरसब एक साथ भाइचारा बनाकऽ रखै छै हिन्दू हिन्दू धर्ममे भी बहुत सारा सबसँ ज्यादा कहल जाइ तऽ हिन्दू आओर इस्लाम धर्मके ही छै आओरसब छै मतलब थोड़ा थोड़ा ओहिसबके जनसंख्या कम छै हँ कम छै हिन्दू आओर मुस्लिम थोड़ा अच्छासँ भाइचारा मतलब कियाकि ओकरासबके कनि ज्यादे जनसंख्या छै तऽ ओसब मिलजुलिकऽ रहै छै इसाईके बहुत कम जगहपे कोनो कोनो क्षेत्रमे कनि कनि संख्या छै फिरभी ओसबके भी वएह हक मिलल छै वएह सम्मान मिलै छै जे हिन्दूके मिलै या मुसलमानके मिलै या फिर सिक्खके मिलै सिक्ख भी ओतेक नहि छै प्रतिशतमे ही छै